बिहारके स्वास्थ्यमे देखल जाइ तऽ बहुत खराबी छै बिहारमे किछु भी नहि छै स्वास्थय नीतिमे बिहारमे कहीं भी देखहो तऽ स्वास्थ्यके अच्छा नहि छै कहींपर ई सब किछु नहि अयतौ मुख्यमन्त्री नहि होइ छै किआकि बेगूसरायके ने स्वास्थयेके केन्द्र छै वहाँ किछु नहि होइ छै लोगके साँप काटि लै छै तऽ एक्को गो सूइया नहि रहय छै मुख्यमन्त्री आयुषमान कार्ड बनबय लए गेलखून वहाँपर इलाज कहीं नहि होइ छै किआकि बेगूसरायमे स्वास्थय एक अइसन चीज छै स्वस्थ्य रहय छै सब चीज हो जाइ छै नहि तऽ जकरा भए गेलय सस्ता आयुषमान कार्डपर ऑपरेशन होइ छै खाली किआकि पैसा नहि लगय छै किआकि स्वास्थ्य कार्डमे तऽ इधर उधर बहुत डॉक्टर ठकयवला रहय छै जहाँ ओकर कार्ड रहय छै वहाँ बनय छै स्वास्थ्य कार्डमे मुख्यमन्त्री आयुषमान कार्ड बनबय लै गेल लेकिन वहाँ नहि होइ छै किआकि बेगूसरायमे कहीं भी देखबहो तऽ आयुषमान कार्ड जरूर बनय छै किआकि आयुषमान कार्डमे झगड़ा उगड़ा बहुत हो जाइ छै डॉक्टर से चाहे ओ डॉक्टर आयुषमान कार्ड लै नहि छै मुख्यमन्त्री आयुषमान कार्ड बनबय लए गेल रहियै ओकरापर स्वास्थ्य देखल जाइ तऽ स्वास्थ्यमे झगड़ा हो जाइ स्वास्थ्यके लिये आदमी किछु भी करि सकय छै जे ओ चीज भी करय छै स्वास्थ्य ठीक करयके लिये करय छै स्वास्थ्य रहय छै तऽ सब चीज हो जाइ छै स्वास्थ्य नहि रहय छै किछु नहि होइ छै स्वास्थ्य रखना बिहार सरकारके अथीमे रहयके चाही काहे कि सबसँ बड़ा चीज स्वस्थाये छै कुछो हो जाइ छै तऽ यहाँ के लोग जाय लऽ पड़य छै दोसर राज्यके बिहार सरकारमे उ राज्यके छेबे नहि केलय स्वास्थ्यके छेबे नहि केलय किआकि स्वास्थय सब चीज छै स्वास्थ्य नहि रहतय तऽ कोना होतय लोग जिंदगी भरि कमेतय स्वास्थ्य ठीक रहतय तब ने स्वास्थ्य ठीक रहलापर ही कामपर जाइके चाही किआकि स्वास्थ्यमे इधर उधर हो जाइ छै डॉक्टर कन जेबहो तऽ ई करय छै उ करय छै लेकिन देखय नहि जाइ छै स्वास्थ्य की होतय नहि होतय स्वास्थ्य किआकि स्वास्थ्येमे तऽ सब चीज छै किआकि स्वास्थ्य करबऽ तब ने अथी होतय स्वास्थ्यपर ध्यान दैके चाही स्वास्थ्यपर ध्यान देनाय यानि अपन सुरक्षा करनाय सुरक्षा अपन शरीरके नहि करबहो तऽ केना होतय तोरा स्वास्थ्यमे देखबहो तभीये ने होतय स्वास्थये मे अच्छा खासा आ जाइ छै स्वास्थ्य नहि देखबहो तऽ नहि होतय किआकि स्वास्थयेमे सब चीज छै स्वास्थ्यके ध्यान देना जरूरी छै स्वास्थ्यपर नहि ध्यान देबहो तऽ किछु नहि होतऽ किआकि झगड़ा होतऽ ई होतऽ उ होतऽ नहि तऽ अथी हो जैतौ घरोमे झगड़ा हो जइतौ तऽ स्वास्थय चलि गेलाके बाद कोइ नहि सटतौ शरीर बढ़िआँ रहतौ तऽ कोइ नहि अथी कहतौ शरीर बढ़िआँ रहना जरूरी छै नहि तऽ शरीरमे तऽ कोइ भी ठोकि ठाकिके चलि जेतौ नहि तऽ अच्छासँ जे छै ई करता उ करता हमरा देखता स्वास्थ्य अच्छा छै बोखार लगतय स्वास्थ्य नहि केना नहि छै स्वास्थ्य नहि रहतौ तऽ स्वास्थ्यके नहि देखबय तऽ स्वस्थ्येके लिये तऽ लोग जिम उम होइ छै बिना स्वास्थ्यके किछु नहि होइ छै स्वास्थ्य अच्छासँ रखहो डाइट कम रखहो स्वास्थ्य अच्छासँ रखहो